نماز تو ہم اکثر پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے حالانکہ ہم نماز نہیں پڑھے ہوتے ہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آئیے چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ ہم آتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں وہاں بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور عبادات میں جیسے روزے میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں او نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم وہاں پہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس وجہ سے کہ جب ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ رمضان میں جھوٹ بولنا منع ہے اور یہ چیز جھوٹ بولنا ہمیں ایسا محسوس کراتا ہے بہت تکلیف دہ محسوس کراتا ہے جب سوچتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کو لے کے